ہاں میں نے اپنی خالہ کو اُن کی شادی پر ایک گریٹنگ کارڈ اور ایک فوٹو فریم اپنے ہاتھوں سے بنا کر دیا تھا اُس پہ اچھے اچھے ڈیزائنس بنا کر دیے تھے جو کہ اُن کو بہت ہی زیادہ پسند آئے تھے اور میں اپنے گھر میں بھی اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی پینٹنگ فلاور پوٹس زیادہ بناتی ہوں تو زیادہ تر میں اپنے گھر میں لگاتی رہتی ہوں اور اسکول کے ڈیکوریشن کے لیے بھی میں کچھ نہ کچھ بناتی رہتی ہوں اور زیادہ تر جب میرے اسکول میں آرٹ کامپٹیشن ہوتا ہے تو میں اُس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں اور زیادہ تر میں پوزیشن پہ آتی ہوں فسٹ سیکنڈ یا تھرڈ اور میں مجھے آرٹ دستکاری کرنا بہت ہی زیادہ پسند ہے میں بہت زیادہ کرتی ہوں مجھے بہت زیادہ انٹریسٹ ہے میرے اسکول میں زیادہ تر فسٹ آتی ہوں ڈرائینگ کامپٹیشن میں